اگر کسی کے پاس مویشی ہو تو یہ ایک بڑی نعمت ہے اگر نئی مویشی کا ہو تو اسے خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کی صحت حفاظت کی ذمہ داری مالک پر ہوتی ہے سب سے پہلے صاف ستھری جگہ پر ان کو رکھنا چاہیے ان کے لیے مناسب دودھ اور چارہ چاہیے ان کو ٹھنڈ ٹھنڈی یا گرمی سے بچانا چاہیے اگر ٹھنڈی ہے تو انہیں کپڑے میں لپٹ کر رکھنا چاہیے اور اگر گرمی ہے تو انہیں فین وغیرہ اور ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا چاہیے ہر روز ان کو ڈاکٹر سے دکھانا چاہیے ان کے انہیں جو بیماری ہے ان کو سے دور کرنی چاہیے صاف پانی اور مناسب خوراک ان کو دینا چاہیے ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے ان کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے نئی مویشیوں کو ان کے والدین سے قریب رکھنا چاہیے ان کو قدرتی اور قدرتی آفات آفات سے بچانا چاہیے ان کو ہر چیز سے حفاظت کرنا چاہیے وقت پر حفاظتی ٹھیک اٹی حفاظتی ٹیکے لگوانا چاہیے انہیں جو بیماری ہے ان کو انہیں اچھے سے رکھ اچھے سے دور کرنی چاہیے انہیں صاف ستھرے جگہ پر رکھنا چاہیے مویشیوں کی بھلائی میں ہی انسان کی بھلائی ہوتی ہے یہ خدا کی طرف سے قدرتی نعمت ہے